आं उन्दै समाव लेखा फरायनो मोजां मोनदोंमोन आं एसे हायोमोनबो नाथाय जोंनि बाबानि जौ लोंनायाव जोंनि न'खरा गेरेबदों बे गेरेबनायनि थाखाय जोंहानि आइआ मैगं फाइखारि जानांदोंमोन नाथाय बिनि कस्त' बिमानि कस्त'आव आंनि फरायनाया नाइनआवनो थादों नाथाय आंनि बिनानावफ्रा फंबाइफ्रा फरायदों गोजौ थाखोसिम आंहा बे ससेआवनो थानाय जादों बिनि उनाव आंङो न'आव बिमाजों खामानियाव हेफाजाब खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आङो हाबानि समाव फैनाय जाबाय